दिनैसिमाव आं माब्लाबाबो राव दानस्लायफेराखै नाथाय आङो राव दानस्लायनाय बिजाबफोरखौ फरायखांबाय माखासे जोबोर मोजाङानो जायो फरायनो मोजां नाथाय बेखौ मोजाङै थख' थख'यै फरायनांगौ जायो माखासे सोदोबफोरा गोबां गोरोन्थि थायो बेखौ नोङो मोजाङै गावनो सुद्रायनानै फरायनांगौ जायो मोजाङै फरायोब्ला मोजां राव दानस्लायनाय बिजाबफोरा गोबाङानो मोजां मोजां दङ